نقل و حمل نے جیسا کہ ہماری زندگی کے بہت ہی آسان بنا دیا پہلے لوگ ہفتوں ہفتوں چھ چھ مہینہ تک سفر کیا کرتے تھے لیکن وہ منزلِ مقصود پہ نہیں پہنچ پایا کرتے تھے لیکن نئی نئی ایجادات نے جیسے ہوائی جہاز اور بحری جہاز کے لیے کمپاس جس کو ہم زاویہ قائمہ بولتے ہیں اِس نے ہمارے زندگی کو بہت ہی آسان کر دیا ہم ہفتوں کا مہینوں کا سفر اب ہم کچھ چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں اور پہلے لوگ سائیکلوں سے سفر کیا کرتے تھے اب تو باقاعدہ ایک گھنٹے کا سفر اب دس پندرہ منٹ میں کر سکتے ہیں نئی نئی ایجادات کے ذریعہ یہ ہمارے نقل و حمل کو آسان بناتی ہے